हम अपन रोजी रोटीके लेल किछु माध्यम सभ रखने छी जाहिमे सबसॅं हमर जे बेसी मजबूत अछि ओ अछि हमर व्यापार हम पढाई लिखाइ कएने छी हम पी एचडी तक पढाई लिखाई केलहुँ आओर अखनहुँ पढाई लिखाइसँ जुड़ले छी मुदा हमर रोजी रोटीके जे माध्यम अछि ओ अछि व्यापार हम माशाला उद्योग लगेने छी आ ओकर व्यापार करै छी सङ्गे सङ्ग कही जे बेसन आ की सतुआ सेहो बेचै छी बेचै छी से अपने अपन पीस कऽ अपन पैकिंग कऽ कऽ आओर बाजारमे ओकरा बेचै छी एहि लेल से हमरा जखन हम अपन रोजीके तलाशमे रही खोजमे रही तखन से हमरा अचानकसँ एकदिन ई बात दिमागमे आयल जहन देखलियै हम जे एकर खपत तऽ बहुत छै हर घरमे खपत छै लोक बजार जाइया कीन कऽ अनैया आओर बजारके समान पर ओकरा भरोसा नहि छै तहन हम अपन से नेचुरल चीज शुरू केलहुँ आओर अखनहुँ ओकरा हम अपन पीसै छी पैक करै छी आ बेचै छी आओर खूब संतुष्ट छी हम अपन व्यापारसँ अपन कैरियरसँ